सूर्य भगवानके जल हमे अर चढ़ाबय हियै व्रत करय छियै हुनकर बड़ा अथीसँ सुति उठय छियै सुति उठलाके बाद अपना शौच गेली शौचसँ अयलाके बाद बढ़िआँसँ मुँह कान धोके दतमनि उतमनि कएके तकराबाद स्नान करिके स्नान करलाके बाद एक लोटा जल लएके भगवान सूर्यके अर्पण करय छियै ओइसँ की होइ छै जे अपनो थोड़ा देरके लिए जे है से ओइपर लगनशीलता लगल रहय है थोड़ा देरके लिए चिन्तनमाँ हइ हटल रहइए सूर्य भगवानके जल दै छियै जल देलाके बाद की होइ छै जे हुनका जल जे गिरबय छियै किएक कि सुर्यके किरण ओइ पानिमे लगय छै उ रोज किरणके सूर्यके प्रकाश जे छै से हमरा आँखोपर लगय छै जाहिसँ की होइ छै की आँखिके जलन भी किछु अथी होबय है हूँ रहलय पूजापाठ करलाके बाद हमे अर सब जल देलाके बाद फेरसँ बैठके केस उस खखोरली माथाके बाल कए कङ्घीसँ बढ़िआँसँ अथी कएके तकराबाद चन्दन चन्दन टीका जे हइ से मानिलियौ चन्दन लगाबय हियै चन्दन लगाबय से ई होइ है की कम सँ कम चन्दन शीतल होबय हइ चन्दन शीतल होबय हइ ओइ चन्दनके ललाटपर लगेलासँ दिन ललाट जे हइ मस्तक हइ उ मस्तक जहाँ तक चन्दन लगाय वहाँ तक ठण्डा एगो ई दबा भी हइ एक तरह से पूजा भी हइ आओर दोसर तरफसँ दबा भी हइ कि उ चन्दन लगेलाके बाद जे छै से मस्तक अथी रहइए ठण्डा अच्छा पवित्र सुत कोइ चीजके मानि लिअ पवित्र जानिके ओकरा सुता लगबय छियै तऽ ओइसँ ई रहय छै की ई हम भगवानके पूजा कयलियै ई भगवानके पूजा कयलियनि ई माताजीके पूजा कयलियनि ई हनुमान जीके पूजा कयलियनि ईसब जे छै से हुनकर सूत लएके लपेट दै छियै दरगाहमे जैसे दरगाहपर गेलाके बाद परिक्रमा भी करल जाइ छै व्रत रखल जाइ छै आओर व्रत जे छै रोजा व्रत तऽ ई जे ई व्रत रखलाके बाद हमरा सबके ई होइ छै कोइ तरहके व्रतके मतलब होलय जे कोइ तरहके प्रतिज्ञा जेनाकि मानि लियै जेना व्रत रहली ओइ दिन बड़ा नेम टेमसँ झूठ नहि बोलऽके चाही कोइ तरहसँ किछु नहि करऽके चाही अपना व्रतमे लग्न रहयके चाही व्रत होलय उपवास होलय जे केओ उपवास करय छियै तऽ कमसँ कम आठ दिनमे एक दिन उपवास रखलहुँ एतबारके एकरा रवि दिन कऽ तऽ रबीमे रहलहुँ जेना सूर्य व्रत भी रखलहुँ बढ़िआँसँ दिन भरि उपवास करिके शामके संध्या जब शाम पड़ल जब सूर्य अस्त हुवे चलल तखन जे पूजापाठ करिके हमे अर पारन कयलहुँ फल लअ कऽ ओइसँ की होइ छै जे सप्ताह हफ्ताहमे एक दिन अगर उपवास रहय छै तऽ शरीरके जेतना भी पेटके गर्मी यानी पाचन शक्तिके भी अथी होइ छै आओर ई सबसँ बढ़िआँ छै जे की हप्ताहमे एक बार तो एतबार जरूर करयके चाही ओइदिन नमक नहि खाइके चाही नमक कम सँ कम एतबारमे एक दिन नमक बारयके चाही आओर उपवास जरूर रहयके चाही ई संस्कृतिके अथीके नियमसँ जे छै भण्डरा भण्डरा तो कम सँ कम मानि लिअ महीनामे भण्डरा होइ छै भण्डरा जे होइ छै से महीनामे अइ लिए कि दूर दराजसँ महात्मा अयला सन्त सम्मेलन होल सन्त सम्मेलनमे अनेक तरहके बात सबके मुँहसँ अनेक तरहके आवाज निकलल जे जेहन रहला तेहन बात लअके ओइ शब्दके ग्रहण करल गेल बढ़िआँसँ रखल गेल अपन जे जेहन रहला तेहन समझलका लेकिन ई अर शब्द जे छै से हमरा ओर बराबर होइ हइ ईसब ई रोज हमरा रऽ जैसे हिन्दू अपन सत सङ्ग कयलका आओर ई जे छथिन ई मुण्डन ई लोग अपना जे प्रत्येक सब शुक्रके शुक्रके अथी कयलका ओहने बाद अथी रखलक शुक्रके आओर नहि अइसँ तऽ नमाज तीनो टाइम चारु टाइम अपना पढ़ैत रहय छथिन मस्जिदमे हमे लोग अपना संध्या वन्दन कयलहुँ सवेरमे भी आओर शाममे भी अपना मन्दिरमे दुर्गा मन्दिर छै हमरा सबके काली मन्दिर हइ तकरबाद काली मन्दिर आओर निकटे शिव मन्दिरमे बजरंग बलीके पूजा हनुमान ई शिव जीके पूजा दुर्गाजीके पूजा काली जीके पूजा ईसब हमरा रऽ आओर जे हइ महीनामे भण्डारा एकरा बाद सन्त सम्मेलन ईसब होइके ई सबसँ जे हमरा फायदा ईएह सबसँ लगय हइ की आठ दिनमे एक दिन उपवास ई आठ दिनमे एक दिन उपवास अवश्य रखय छै आओर करलहुँ ऐसे बहुत महत्व होइ हइ ऐसे कहतय अच्छा रङ्गोली ओइके बारेमे जे पूछय छियै तऽ ई मन्दिरमे पूजा करय लए जाइ छियै अइ लिए कि मानि लिअ थोड़े देरके लिये जतने देर पूजा करय छियै ओतना देर मन जो हइ से रहय हइ एकदम ओइमे लीन अइसँ घरमे रहली तो हरेक तरहके मोन चिन्तनेमे रहइए बाल बच्चा काम धाम ईसबमे रहय छै तऽ मानि लियौ ईसब बहुत टेंशन माथापर रहय छै थोड़ा देर भी अगर पूजामे जाइ छियै तऽ थोड़ा देरके लिए शान्ति तऽ मिल जाइ है अइलिये काल्हि खनी थोड़ ने बेसी ने बेसी थोड़बो देर अरे जतने हुवे ओतने ईसब धार्मिक काममे जुड़यके चाही धार्मिक काममे जुड़यके चाही अपना आत्माके शान्ति करयके लिए किछु धर्म करयके चाही धर्म नहि करलाके बाद बड़ा दिक्कत छै धर्म करियेके चाही शरीर जे पयलियै तो अभी तऽ मानि लिअ ई काम सब करय छियै किछु धर्म भी करऽके चाही व्रत भी करयके चाही पूजा भी करयके चाही हँ तऽ अइसँ कि होइ छै जे अभी भी करय छियै तऽ अभी तऽ शरीरके लिए ईसब होइ छै आइ एकरा बाद किछु कर्म जे होइ छै से कर्म आगेके लिये भी होइ छै मानि लिअ कर्म जँ अगर मन्दिर गेलियै मस्जिद गेलियै तऽ वहाँपर बहुत सा गरीब भिखमङ्गा सब माँगय छै तऽ कम सँ कम ओकरा नहि कुछो एक मुट्ठी दान दाना अन्न दए देलियै किछु दए देलियै पैसे दए देलियै तऽ कम सँ कम गरीबके तऽ ओतनो होलय ओकर आत्मा तऽ पवित्र शान्ति होलय तऽ अगर ओकर आत्मा शान्ति होलय तऽ हमरो तऽ किछु अथी होतय हूँ तऽ अइ जीवके ईएह सबमे देखल जाइ छै मानि लियौ धर्ममे रूचि रखय चाही ककरोपर दया करयके चाही अगर ककरोपर दया करतय तब तऽ ओहो याद करतय अइ लिये मन्दिर मस्जिद कहय भी गेलाके बाद मानि लिअ इत्मिनानसँ मूर्ति पूजा होइ गेलय पूजा करलाके बाद अपन हाथसँ कोइ ब्राह्मणके कोइ भिक्षुकके किछु दान करि देलक एकर बहुत महत्व छै दानके बहुत विशेषता छै बहुत महत्व छै एक मुट्ठी अगर ककरो दै छियै तऽ हमरा उ अगिला धरल रहय छै आगाँके लिये आगे जन्मके लिये अइ लिये कहलखिन हैं कि दान सबसँ बड़ा चीज हइ आओर घरसँ जब निकललहुँ तऽ मानि लियौ किछु दूर परिश्रम करिके खाली पयर मन्दिर जाइके चाही जूता चप्पल ईसब किछु नहि जब तक किछु कष्ट नहि होतय तऽ बिना कष्टसँ किछु नहि मिलय छै अइलियै मन्दिर मस्जिद कहीं भी जाइ तो खाली पयर चलऽ खाली पयर चललाके बाद की होइ छै जे मानि लिअ अभी तऽ जेहने समय छै जे लोग अथीये नहि सुनय छै लेकिन जाइके चाही खाली पयर